जोंनि खाथियाव लैथो गैया जों बेहायनो खाथि खालायाव ना गुरो ना लायो ओमफ्राय हौवाफ्रा जे लानानै थाङो हौवाफोर थांब्ला जोङो हौवाफोरनि खाथि खाथि हिनजावफ्राबो ना गुरो जेखाइ लायो खबाइ लायो ओमफ्राय फानना बेखौनो जों जा मोनो बेखौनो फानफैयो इसे जानसै माखासे फानसै संख्रि बानलु बायनो जा इसे मोनो जों बेखौनो थाइसे थाइनै संख्रि बानलु बायनो जों फानफैयो बिनिफ्राय फानखांनानै न'आव थाङो थांनानै बिदिनो बायदिसिना खामानि मावलाबायो जों ना इरि लायखांनानै